हांव एक धाकट्याशे गोंयांत रावतां हांगा जायतो लोक बार बारीकशे वेवसाय करता हांगा लोक माड्याच्या चुट्ट्यांनी मोलां सान्न्यो करतात आनी तशेंच वा वाशाचे धाकटे धाकटे पांटुले करतात पूण हाच्याच्या लोकांक बिजनस करपाचे आजून चड नॉलेज ना सो केन्ना केन्ना तांकां बारीक धंद्या खातीर पयशे काडपाक जाय आशिल्ले जाल्यार लायसंस काडपाक जाय आशिल्लें जाल्यार तांकां सपोर्ट वा पेपर वक करपाक कोणूच आदार दिनात सो म्हजे गव्हमेंटा कडेन मागणी आसा की आसल्या लोकां खातीर पावचे